मेने कुछ टाइम पहले एक बेडशीट खरीदी थी जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी वो दिखने में बहुत अच्छी थी तो मैं उसको लेकर आ गई ओर मुझे काफ़ी सस्ती भी मिल गई वो सस्ती मिली तो मैं उसको ले आई उसका कपड़ा भी अच्छा मोटा और अच्छा था सही से था जब मैं उसको लेकर आई तो सबको पसंद भी आया ओर साथ में वो एक के साथ एक फ्री में चल रहा था ऑफर में तो मैं दो ले आई थी अब उसको जब भी हम ओढ़ते हैं तो उसमें ठंडी भी नहीं लगती है थोड़ा गरम गरम अच्छा गरम भी है और अच्छे से बिल्कुल सही है और लम्बाई भी उसकी काफ़ी ज़्यादा है और चौड़ाई भी अच्छी है हम उसमें पाँच छः लोग ओढ़ के सो सकते हैं इतना बड़ा बेडसीट है उसको हम बिछाने में भी यूज़ करते हैं और ओढ़ने में भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो दोनों काम में है बिछाने में भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है बेड को और ओढ़ने पे भी एकदम मजा आ रहा है उसको ओढ़ने में भी तो मुझे वो काफ़ी अच्छा पड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे वो